हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब जो है पुलिसकर्मी वकील और वकालत में लोग वकील करते हैं तहसीलदार ऐसे जहाँ पे जब हम कोई भी अपनी समस्या का मतलब लेके जाते हैं तो जो अच्छे वकील या पुलिसकर्मी होते हैं तो वो लोग तो हमारी मदद करते हैं मतलब कानूनी तरीके से पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं अपनी ड्यूटी को निभाते हुए लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिसमें वो घूस ले मतलब हमें किसी अपने माध्यम से तो नहीं लेकिन किसी और के माध्यम से है घूस लेते हैं हमें घूस देना पड़ता है ऐसे जहाँ पे हमें बहुत सारा परेशानी होता है क्योंकि उस समय में हम लोग आर्थिक रूप से सही नहीं रहते हैं कि उनको घूस दे दे और घूस देना भी सही नहीं है क्योंकि घूस देने से भ्रष्टाचार बढ़ता है और भ्रष्टाचार का सामना तो हमें हर जगह ही करना पड़ता है क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है चाहे वो हम लोग तहसील में जाए किसी चीज किसी भी चीज को कार्य जो कार्यालय में जाए हम लोग तहसील कार्यालय में जाए अपनी समस्या को लेके या पुलिस के सामने या वकील तो ठीक है लेकिन पुलिस पुलिस भी आजकल की जो कुछ ही कुछ पुलिस जो है जो जो हम लोग का समस्या का हल करते हैं लेकिन कुछ पुलिस जो है घूस करते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं तो दिन पे दिन जो भ्रष्टाचार है वो हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कम होने कि जगह वो निरंतर बढ़ने की का मतलब बढ़ता है जो है वो बढ़ता ही जा रहा है वो भ्रष्टाचार तो इसलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लोग कानूनी कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है इसको ठीक करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए